जेहड़ा आंऊ तुसेंगी सना नी कि जेहडे़ टूरिस्ट बंदे होंदे जेहडे बडे़ सारे होंदे मतलब इयां आंदे ओदे मिलदे नेई अच्छा लगदा इयां मतलब आसेंगी किश किश नेइयां चीजां सिक्खने गी मिलदियां बोलने पौंदिया अस किस बी कोई बी टूरिस्ट जेहडे़ नमें नमें बंदे आंदे कोई कुदे तू आंदे कोई गुजरात दा कोई हरियाना दा कोई तेंई दा कोई बंगलादेस खोरे कुत्थाआं कुत्थां फिर असे गी इंदा च ना किश ना किश मतलब कि इन्हे आसेगी पता उन्दे कन्ने किश किश ना मतलब सिक्खने गी थ्होंदा गै ऐ ठीक ऐ साडे इयां बी मतलब के साढ़े इलाके रामनगर च बडे लोक कोई मुस्लिम कोई गद्धी होंदे कोई कोई अलग मतलब कि चलो सभनें दा अपना अपना इक कोई किश होंदा कोई गद्दी होंदा कोई गुजर होंदा इन्दे जेहडे़ कपडे़ दक्खो ना कोई मतलब साढ़े कपडे़ ते अलग चलो इंदे बी कपडे़ अलग मतलब इंदे इये चीजां आसें गी सिक्खने गी मिलदियां हां भाई अस बी इयां करचै अस बी इयां बनचै एह् सानू ते बडे़ बडे़ लोक मिलदे जियां जियां हून गुजर लोक होई गये जेहडे़ एह् गद्दी लोक होई गे इंन्दी जेहडियां भाशा होदियां नी ऐ वी अपनी बक्खरी बक्खरी होंदी ऐ हून साढ़ी इस स्हाबे दी हिंदी डोगरी अस बोलने डोगरी ठीक ऐ अश डोगरे बंदे ठीक ऐ हून कोई जियां गद्दी बंदे होंदे उस स्हावे दी कोई भाई भद्रवाई लोक होंदे कोई कशमिरिये होंदे उन्दी बक्खरी ते इंदे कन्ने आसें मतलब कि जेहडे़ बाहरा टूरिस्ट बंदे औंदे नेई इयां उसी बड़ी मतलब सिक्खने दा बड़ा किश मिलदा ऐसा तुस कंदे दिक्खेओ कुते टूरिस्ट बंदे कन्नै मिलेओ इयां आंऊ नेईं कुदे गेदे मन्नी लैओ आँऊ गुजरात गेदी ही ठीक ऐ हून गुजरात दे लोक उन्दी भाशा उन्हे आसें गी आक्खना हां भाई इयां मतलब उन्दी भाशा च पता केह है केम शू कि ठीक ऐ अस किश ना किश उत्था दा सिक्खी ते आई जन्नी कंदे ना कंदे साढ़े कन्नै उऐ चीजां बलोंदियां कि एह् चीजां दर्शांदियां अस कि मतलब कुसे बंदे कन्नै इयां मिले अस भाई उनें सिखाया आसेगी एह् चीज ओह् चीज एह् साढ़ी इयां मतलब गी किश ना किश आसेंगी सिक्खने गी मिलदी कंदे कंदे अस उन्हेंगी दिक्खने कि हां भाई उन्दे जेहडे़ कपडे़ ना ओह् इस स्हावे दे ना ते उन्हें गी दिक्खियै भाई साढ़ा बी मन करदा अस बी इयै जेह् लाचै एह् करचै हर लोकें दा अपने अपने चाह् होंदी ते और केह् लाचे कि इक मतलब कपडे़ दे उन्दी ते पता गै है गुजर लोक होंदे जेहडे़ उन्दी इस स्हावे दी होंदी ठीक ऐ उन्हे एह् चिजा लाई दियां होदिया जेहडे़ मुस्लमान लोक होई गे जियां अस हिंदु होई गे हिंदु ते चलो इयां मुस्लमाने भुरके लाए दे होंदे उन्दे अलग अळग चीजां अपने टूरिस्ट जेहडे़ होंदे अलग अलग इन्दी बोल्ली बी अपनी अलग होंदी कोई किश किश आसे गी समझ बी आई जंदी पर किश किश आसे गी इनी गहराई जन्ने कि भाई हां इन्हें बंदे ने कियां एह् चीज बोल्ली ओह् चीज अस सोचने कि अस बी बोलचे कदें कदें मेरी कुसै कन्नै मुलाकात होई जंदी कदें कुतै मिलने दी इयां मतलब कोई अगर मेरे अग्गे मुसलमान लब्भी जा कुदे किश बी लब्भी जा आंऊ उंहेंगी पुच्छनी कि तुस भाई एह् चीज कियां बोलने हून साढ़े इत्थै सिद्धी गल्ल रुट्टी खाने आस्तै पुच्छना होऐ ते रोटी खाई ओड़ी ऐ अस इयां पुच्छने उन्दे किश और बोलदे होने ठीक ऐ कदें कदें अस सोचने हां भाई अस वी इयै वोलचै अस उंदी दिक्खी दिक्खी अस आक्खने हा भाई आसें बी एह् जियां तुसें दिक्खया जित्थे मर्जी जागे कुसे कन्ने मिलगे थुआढ़े अपनी भाशा उन्दी अपनी भाशा ठीक ऐ तुस कंदे कंदे सोचने हां कि काश साढ़ी बी इयै भाशा होंदी बेशक थुआढ़ी बी जिन्नी मर्जी शैल होग पर तुसेंगी लग्गनी बी शैल ओकी ऐ हां भाई उन्दे मुहां च इस स्हावे च वोल्ला दा ओह् ते ओह् बंदा ऐ नेहा तुसे बी उऐ जेही बोलनी जियां हून मिकी दिक्खी लेऔ आंऊ हर वेल्ले आक्खनी होन्नी हां भाई इयां होनी चाहिदी ए मिकी ओनी लोड़चदी ऐ बाशा सिक्खनी रौहनी आंऊ कंदे कुसे ने मिलने ते किश किश ना उत्थु सिक्खी गा औनी उंदी जेहड़ी भाशा नेई मेरे दिमाके च बेही जंदी अगर कुसे अगर कुसे मुस्लमाने कन्ने मेरी कोई कशमीरी लोक होंदे जिन्हेंगी में मिली जा ना आंऊ हर वेल्ले उन्हेंगी पुच्छनी भाई तुस इसी केह् गलाने इस चीजे गी केह् गलाने ओह्की चीजे गी केह् गलाने एह् चीजां में उन्हेगी पुच्छदी ही आंऊ हर टाइम उन्हेगी इयै पुच्छदी रौहनी भाई एह् चीज सनाई ओड़ो भाई केह् होंदी के नेई जिसले तक मिकी समझ नेई आवे उसले तक में बोलना गै इये एह् सनाऊ हा एह् केह् होंदा थुआढ़े इद्धर उस गी केह् गलांदे हून साडे इत्थे इयां मतलब दिक्खी लेऔ साढ़ी लाड़ियै होंदियां लाडियां गलांदे उन्दे भाई मुसलमाने दे बैगम आक्खी ओड़दे गुजरात जागे उत्थे किश और आक्खी ओड़दे बगलादेश जागे उत्थे किश और आक्खदे होने हर जगह अपने अपनियां भाई घर्म जाती अपने अपने सारा किश अग्गे सिस्टम अपना अपना होंदा उंदा कुसे किश कोई किश गलांदा कोई किश कोई मतलब किश ना किश बोलदे गै रौंहंदे ठीक ऐ हून सारें गी एह् पता कि सारे अपनी अपनी भाशा होंदी साढ़े एह् नेईं ऐ कि हून अस किश बी डोगरे बंदे ना साढ़े डोगरी लाके ऐ हून तुस कठुआ जाओ उत्थै बी तुसेंगी नमें नमें बंदे लभने तुसें बाहर कोई बी डिस्ट्रिक्ट च जाओ उठी यार कुदे बी जाओ उठी मतलब सारें गी अपनी अपनी गै चीजां होंदियां मेरी पता नेई केहडी डोगरी होनी उन्दी पता नी कोह्डी डोगरी होनी अलग अलग हिसावे दी होंदी गै रोहंदी ठीक ऐ एह् चीज इन्दा मतलब कि तू हून मतलब थोह्ड़ा बहूता ते इक इयां मतलब कि में वोली ते सकनी इये सोचना पोंदा कि में सोचनी यार कंदे कंदे एह् बी चीज सोचनी कि भाई एह् चिजां कियां बनी होङन लोके किया बनाई दियां होङन एह् किने साडी अपनी अपनी पता चला दियां अस कियां इसी ओह् करने पर भाशा कोई सिक्खदे बी न जिस वंदे कन्ने तुस रौहने ओह् उत्थे तुसेंगी भाशा गै औंदी तुस जित्थै मर्जी जागे ठीक ऐ तुस कुसे बंदे कन्ने मतलब मिले कोई बंदा तुसेगी मिलने गी आया ते तुस उन्दे सामने इयां मतलब की ओह सारा अग्गे बोलदा एह् सिक्खनी नेई एह् साढ़ी बिच आपू गै बलोई जंदी कि के एह् जेहड़ी चीज होंदी इंदे कन्ने इंटरकशन कियां होंदी तुसे गी केह् लगदा तुसेगी एह् नेई अगले बंदे कन्ने थोह्ड़ी अटरेक्शन होंदी ऐ ओह् साढ़े कन्नै घुली मिली जंदा साढ़े कन्नै गप्पां शप्पां लांदा जिसले साढ़े दिमाके च इये चीज चलदियां भला एह् चीज करनी ओह् चीज करनी ते इक ना साढ़ियां जेहकी चलदियां ओह् चलदियां गै रौंहदियां ठीक ऐ इयां अस बड़ा किश सिक्खी सकने ऐसी कोई गल्ल नेईं ऐ पर फ्ही बी हून जियां आंऊ के सनाहं तुसेंगी अपनी क्हानी बतेहरी है इया अस ते चलो आंऊ ते कंदे खेलन जन्नी तां वी डाॅस करनी थोह्ड़ा अपने रामनगरा बाहरे गी जन्नी कुदे उत्थै कोई मिकी इक बंदा थोह्ड़ी लभदे कोई मिकी मुसलमान बी लभदा कोई पता नेई कुन लभदा कोई कोई सारी अपनी अपनी जाति आहले जे उन्दे मूहां उप्पर भाशा सुननी ते ओह् मिकी जवरदस्त लगदी कोई अपनी भाशा नेई जवरदस्त ते सारियां होंदी केन्ट ते सारी होंदी पर जियां दिक्खो लोकें कोला तुस सुनने नेई ओह् किश अलग किश अगल गै होंदे ठीक ऐ हून इन्नी सारी अटरेक्शन होंदी एह् सब सुननी ना कंदे कुतै साढ़े घर एह् होंदा हून जियां ब्याह च जाओ उठी तुस ब्याह च भाई साढ़े इत्थै नार्मल जेही गल्ल ऐ कि इक चीज एह् चीज नेई होंदी ब्याह च पता नेई केह् केह् डिशां होदियां ते मतलब किश ना किश होंदा ठीक ऐ उन्दे अलग उन्दा तरीका जेहड़ा रैहन सैहन तरीका जेहड़ा मतलब इयां होंदा बक्खरा बक्खरा होंदा ते साढ़ा बक्खरा होंदा पर अस फिह् बी हां भाई जित्थै अस रौहने अस उत्थै दिक्खने जेहडे़ बाहर ना उन्हेंगी दिक्खने अस उन्हेंगी ज्यादा नोटिस करने ठीक ऐ ते साढ़े मिकी ज्यादा इयां मतलब जियां हून अस कटरा जने उत्थै अस घूमी औने कटरा उत्थै बी बडे़ लोक औंदे उत्थे में बडे़ लोक दिक्खे कोई चंदीगढ दा कोई राज्यस्थान दा कोई कुदे कोई कुदे कोई तांई तुआंई ते ओह् आसेंगी बड़ी बार पुच्छदे कि थुआढ़े जम्मू दे जेहड़ी भाशा ऐ जेहड़ी डोगरी एह् सानू बड़ी मतलब बोलने दी कोशिश करदे पर ओह् उन्दी मतलब पजावी बी आंदी सानू पर साढ़े इत्थै डोगरी च प्योर बोलदे ना ठीक ऐ इक दूए कन्नै आसेंगी इंटरक्शन होई जंदी ऐ ते चलो होंदी गै ऐ अटरेक्शन ऐसी चीज ऐ कुसे ने बी होई जंदी ठीक ऐ अटरेक्शन जेहड़ी अस मतलब कि मतलब गप्प मारने ते गप्पां गुप्पां मारी ओड़ने अस बी बंदा इयां मतलब सिक्खी जंदा इक दुऐ कन्ने अज्ज एह् बोलगे भाई अज्ज बंदा आक्खदा दा हा कि एह् बंदा इयां बोलदा ओह् इयां करदा ओह् इयां बोल्ला दा ते चलो अस बी बोलदे जागे ठीक ऐ औखा ते एह् नेईं इन्ना पर मतलब कि हून इयां गलाई सकनी कि हां अज्ज इत्थै जन्ने

बगैरा एह् सब किश चेंज होई जंदा अपनी अपनी चिजां होंदियां अपना अपना स्टाइल होंदा सिस्टम होंदा अपना पता गै है तुसेगी आंऊ डोगरी केंन्ट बोलनी तुसेंगी पता पर चलो ठीक ऐ इये चक्कर होंदा हून केह् सनाचे तुसेगी बस इये है भाई तुस जिन्ने बंदे कन्ने बी मिली सकने अपना इयै मतलब कि कोई बी आई जाएसाडे अग्गे पिच्छे तुस किश ना किश उत्थुआं बोलिये जियां तुस वोलगे इयां बोलियै अग्गे ओऐ बोलना पर हा ओहदी लैंगवेज बक्खरी होनी तुसे अपनी लैगंवेज च आक्खी ओड़ना कि भाई आक्खना इदर आ यारे ठीक ऐ अपने दी के हरियाने दे जेहडे लो आक्खदे कोई हा भाई आ रे इद्धर आ जा उन को देख कर वी तुम कितना कुछ सीख सकते हो हा भाई ठीक ऐ एह् इक चीज थोह्ड़ी भाई तुस इयां मतलब तुस हर चीज सिक्खी सकने तुस हर चीज सिक्खी सकने तुस किश नेई आक्खी सकदे ना ठीक ऐ कंदे मतलब कि किश ना किश सिक्खने गी मिलदा गै है और आंऊ कोई ना कोई नमी नमी चीजां मतलब कि थुआढ़े दिमाके च चलदी गै रौहनी यार इन्ना कोई ओह् ते है नी ऐ हून कंदे कंदे अस एह् सोचने कि जेहडे एह् टूरिस्ट लोक ओंदे एह् कियां सिक्खदे कियां वोलदे कियां वोलचे अस बी उन्दे आस्तै कंदे कंदे आऊं वी सोचनी हा मे वी इक कुडी हा में बी सोचदी रौहनी अजे आंऊ कि निक्का बच्चा हा सोचदी रौहनी हां भाई साढ़े हून ते अस एह् सुनचे बगैरा ते नेई ऐसी गल्ला नेई ऐ इक बड़ियां सिक्खेआ में कोई ओह् नेई ऐ मेरे अग्गे कोई कुछ वोले आंऊ झट पढी ओड़नी सिक्खी ओड़नी सिक्खना ते होंदी गै ना साढ़े कोला ते ते में बतेहरिया में इयै सनानी कि दिक्खया आंऊ केह्डी जगह सनाचे कि केह्ड़ी जगह गेदी ही साडे इत्थै कटरा च फैमस ऐ ठीक ऐ हून अस ते इये गल्ल कि श्रीनगर इलाके गे उठी कि साढ़े लोक है नी कोई सारे बक्खरे इक वी बंदा आक्खे कि साढ़े जेहा हा नेई इय़ां ते साढ़े जेह गै ऐ हे पर इयां मतलब उन्दा तरीका किश अलग होंदा ऐ उन्दी बोलचाल उन्दी पहने दा तरीका उन्दा किश बक्खरा गै स्हाब ठीक ऐ उस फिह् बी उन्दे कन्ने मिले जुले आसें गी अच्छा लग्गेआ आसें उन्दे कन्नै बहूत चीजां सिक्खियां कियां मिलयै रोंहदे है भाई गद्दी लोक होंदे जेहडे ओ वी साडे इत्थे म्हल्ले ना गद्दी बगेरा ओह्बी मिली गे रौंहदे इयां दिक्खा जाए साढ़े च इयां मतलब जेहड़ी ब्याह होंदे साढ़े घार ते इयां मतलब साढ़े च इयां होंदे चलो पंत आई गये उन्दे च छड़ा निकाह पढ़दे ते एह् चीज साढ़े इयां है ते चीज इके रौहना ते इक्कै चीज इक चीज है मतलब कि हून जेहडा खाना उंदा उऐ खाना साढ़े बी उऐ पर किश तरीका अलग ऐ पर होंदी ते इक्कै चीज पर अलग अलग अपना अलग अलग तरीका ते इंदा बक्खरा साढ़ा बक्खरा उंदा बक्खरा ठीक ऐ मतलब है ते इके पर तरीका साढ़ा सारा अलग अलग ऐ ठीक ऐ आई जाई उऐ चीजां इक्कै पर जेहड़ा अपना अपना तरीका उन्दे सारे दा अपना अपना तरीका ठीक ऐ और केह् गलाई सकनी इयै चीज यार कि दिक्खया जिन्ना मतलब तुस जिन्ना बी अलग अलग लोकें कन्ने मिलगे तुसेगी उनी गै मतलब तुसेगी पता लगना कि के है दुनिया दारी च केह् चला दा के नेई तुसेंगी मतलब कि जित्थै जाओ तुसेगी अपने जेहा कोई नेई बक्खरे बक्खरे लोक लभने मतलब तुसें गी इक गल्ल है कि उत्थे सभ किश होना कि अज एह् चला दा उत्थै ऐ तुसेंगी सिक्खने गी बड़ा किश मिलना इस कारण कंदे में वी तां गै आंऊ घूमन घामने गी की जन्नी बड़ियै चीजें दा पता लगदा ठीक ऐ इन्ना कुते इक जगह बेही ऐ पता नेई लगदा जिन्ना कंदे घूमी घामी ऐ पता लगदा इना कंदे इक चीजां दा बेही नेई पता लग्गी सकदा इत गल्ला आऊ ङूमदी रौहनी अपने ताई तुआंई किश ना किश नमां सिक्खदी गै रौंहनी बडा किश सिक्खने गी मिलदा ऐसी गल्ल नेई